مصطفی پب جی ماریو اور یہ گیم مجھے بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں کافی کھیلا ہوں میں ان گیمس کو اور یہ گیمس مجھے اتنے زیادہ پسند ہیں کیونکہ اسکول وقت میں ہم بہت کھیلتے تھے اور آج بھی کھیلتے ہیں جب وقت ملتا ہے